नोंथांनि मोजां मोनसिन्नाय जामुङा मा मा बेफोरखौ नोंथाङा इसे बुंनो हागोन नामा आं थ' गोबां बुस्थुफोर जानो मोजां मोनो जेरै आं बांसिन माबा जायो आरो न'न भेस जायो ओमफाय आं बांसिन न'न भेसखौ जानो मोजां मोनो आरो जोंनि न'आवबो बांसिन न'न भेसखौनो बानायो जोंनि न'आवथ' बांसिनानो बांसिनानो आरोना बांद्राय भेस जाया आरो न'न भेस जायो बांसिन ओंखायनो आं न'न भेसखौ जानो मोजां मोनो आरो जेनैबा आंनि पेभेरेट माबाया बेद'रा जाबाय माबा अमा आं अमाखौ बांसिन जानो मोजां मोनो अमा मैथा जेरै आंनि पेभेरेट डिस बेयो ओमफ्राय माबा हटेलफोराव था जाहैबाबो आरोना आङो बांसिन अमा फोरखौ अमाखौ जानो मोजां मोनसिनो आरोना ओमफ्राय इदिनो जेनैबा विनटारफोरावहाय आंनि माबा आं मैगंफोरखौबो मोजां मोनो जेरैहाय ग्रिन भेजिटिभलस गोजां बोथोराव मोनो इफोरखौहाय ओमफाय आं ग्रिन भिजिटेभल फोरखौबो मोजां मोनो आरो ओमफाय बे ग्रिन भेजिटेभल फोरखौ आं आगोलनिफ्रायनो बिराथ मोजां मोनो जानो जेरै माबाफोर गोजां बोथोरावथ' मोनो लाइ लाफा मुला बेफोरखौहाय आं बिराथ मोजां मोनो आरो जानो हाय ओमफ्राय बिदिनो माबाफोराव जेरै हाग्राफोराव मोन्नाय मैगंफोर थास' बि बिसं ओमफ्राय माबाफोर मा होनो दिंखियाफोरखौ आं जानो बिराथ मोजां मोनो आरोना इदिनो न'फोराव थाबा हाग्राफोरावहाय दिंखियाफोर नागिरनानै थास' बिलाइ खानानै माबाबो थास' बिबारफोर जानो खानानै जायो आरोना आङो न'आव थाबाथाय ओमफ्राय बेफोरखौ जानो आङो मोजां मोनो आरोना ओमफ्राय ग्रिन भेजिटेभलस बेफोरखौ आं जानो मोजां मोनो आरो बेनो